ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی تاریخ بہت وسیع ہے اس کی تاریخ بیان کرنے کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے لیکن اگر میں اس کو کم الفاظوں میں بیان کرنا چاہوں تو میں اس طرح بتاؤں گا کہ پہلے یہاں پہ بہت سے صوبوں میں چھوٹے بادشاہ حکومت کرتے تھے اور وہ آپس میں لڑتے تھے اس کے بعد مغل آئے اور انہوں نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی انہوں نے ہندوستان کو بہت وسیع بنا دیا اور انہوں نے یہاں پر کئی سو سالوں تک حکومت کی اس کے بعد انگریز آئے جنہوں نے یہاں پر اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور وہ دھیرے دھیرے لوگوں کا اپنا غلام بناتے گئے اس کے بعد یہاں پر ہمارے کچھ اہم لیڈر جیسے مولانا ابوالکلام آزاد خان عبد الغفار خان بیگم حضرت محل مولوی احمد اللہ شاہ ٹیپو سلطان گاندھی جی جواہر لال نہرو وغیرہ آئے اور یہ عوام کی آواز بنے اور یہ لوگ متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی میرے لیے قابل فخر تاریخی لمحہ یہ ہے کہ جب پہلی بار لال قلعہ پر ہندوستان کا جھنڈا پھہرایا گیا اور مجھے اس وقت یہ محسوس ہوا کہ ہم اب آزاد ہو چکے ہیں اور ہم اب ظلم و ستم سے آزاد ہیں